गाछ लगाबयमे या कोनो बीजके बीजके बाग करयमे हल्लुक माटिके प्रयोग कयल जाइत अछि आओर आओर जखन ओ गाछ भऽ जाइ छै यदि ओकरा फेर रोपय छियै हमरा लोकनि तखन ओकर सबसँ पहिने तऽ हल्लुक माटिमे रोपय छी जैसँ कि ओकर जड़ि जे होइ से धरतीके भीतर जाइ आओर ओकर जे ताकत छै से लै आओर ओकर वृद्धि दर बढ़य तथापि अहाँके अतिरिक्त जेना मनुष्यके कतबो प्राकृतिक क्षमता रहय छै लेकिन ओकरा भोजन चाही दबाइ दारू चाही नीक नीक प्रोटीन विटामिन चाही ओहिना गाछोके प्रोटीन बिट अतिरिक्त किछु ताकत चाही आओर अतिरिक्त ताकत छै खाद आओर जल तैमे आइ काल्हि दू प्रकारक बहुत प्रकारक खाद आयल अछि जेना एक टा भेल रासायनिक खाद एक टा भेल जैविक खाद तऽ रासायनिक खाद अहाँके उपयोग करब खतरनाक छी ओइसँ अहाँके सबसँ बेसी तऽ अहाँके सब सँ बेसी अर्थ सेहो खर्च होइत आओर वातावरण दूषित होइ छै आओर जैविक खाद भेल जे गाछ पातक पातके हमसभ सड़ाके या माल जालक जे गोबर छै ओइसँ जे बनबय छी मने अपनेसँ जे बनबय छी छाओर भेल गोबरक छाओर भेल इसबके बनाके जे खाद बनबय छी ओ जे दै छी जेना चाह पीलहुँ ओ चाह पत्तीके देलियै ईसब जे खाद बनय छै ओ खादके जे उपयोग करय छै तऽ हमरा लोकनि विशेषतः जे बागवानी प्रेमी छी अइ तरहक खादके उपयोग करय छी आओर ओइसँ की होइ छै गाछमे प्राकृतिक सेहो क्षय नहि पर्यावरणपर सेहो कोनो तरहक कोनो प्रभाव पड़य छै आओर हमरा सबके कम खर्चमे अपन अपनेसँ बनायल खादसँ हम सब अपन गाछके सेवा कऽ दै छी अतिरिक्त ताकत दै छियै ओ सब खूब फलऽ फूलऽ लगैत अछि